मेरा मानना है कि उम्र योग्यता और पृष्ठभूमि के हिसाब से अलग अलग योग बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे योग हैं जो बच्चों युवा और बुज़ुर्गों के शारीरिक संरचना को देख कर उनकी क्षमता को देख कर बनाए गए हैं बच्चों के लिए जो योग बनाए गए हैं वो बच्चों के की क्षमता को देख कर ही ही बनाए गए हैं जैसे ताड़ासन है और मृगासन है ये जो योग है ये बुज़ुर्गों के लिए अकेले नहीं है ये युवा और जवान के लिए बनाए गए हैं क्योंकि इस योग के अंदर पूरे शरीर के अंदर एक एक खिचाव और तनाव पैदा किया जाता है और अगर इस योग को बच्चे या बुज़ुर्ग करेंगे तो उन के लिए एक नुकसानदायक होगा इस के अलावा रिश्वावासन और जो है ये दमे में और हाई बी पी के बीमार के लिए नहीं है क्योंकि रिश्वासन के अन्दर हमें जल्दी जल्दी और तेज़ साँस लेना होता है तो कुछ इस तरह के योग है जो उम्र योग्यता और उस की पृष्ठभूमि को देखते हुए अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं और उन को यह बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं